मेरे लिए लेखन का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू शब्दों को सही तरीके से जमाना है कभी कभी मैं लेखकीय अवरोध में फँस जाता हूँ जब मेरी कल्पना तक क्षमता कमजोर हो जाती है तब मैं कुछ पुस्तकें पढ़ता हूँ जिससे फिर मुझे लिखने में वापस से काफ़ी आसानी जाती है और जब मैं किसी विषय विशेष के बारे में लिखता हूँ तो उसके पहले मैं उस बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ ताकि उस विषय में मुझे लिखने में और भी नई चीज़ों का पता चले और मैं उस विषय में लिख पाऊँ